अ बाय बहा दङ नोङो न'आवनो दं ए ओइ मोनसे खोथा सोंनि आं एखदम उफाय गैथारा नोंसानावहाय आं रुवाथि थागोमोन मासाव बेसेसो होनो हागोन

आयु बाय एख हाजारावलाय दानिया खामानि मावनायालाय मा जागोन लाय खामानि दङ जोंहाबा गासै खामानिखोनो आंनियाव हगारना होगोन आं नोंनियाव रुवाथि थानाय लोगो लोगोनो बिदिबालाय मादि जागोन लाय तिन हाजार हो आय' आय' दुइ हाजारखो होथार आब' दुइ हाजारखो हो आय' एसे खमना हे नोंथ' आंनो गासै खामानिखोबो हगारना होगोनना आंलाय फन्द्रस'ल' बोरै थानांगो जाखो

गासैखोबो हाखायो आङो नों माथ्र' आंनो दुइ हाजारखिनि होथार बाय माइबो गायगोन जिबो दागोन ओंखामबो संगोन सिथ्ला खना खनि गासिखोबो सिबगोन दुइ हाजारखिनि हो आंहा उफाय गैथारा दुइ हाजारखो होथार बाय आंनो दुइ हाजारखो हो अ जागोन दे जागोन दे बाय आंनो दुइ हाजार ए दे बाय जागोन जागोन आं बिराद गोजोनबाय आं गोजोनबाय आंनो तिन हाजार होगोनथ'

अ अ अ अ बाय दे बिराद धयन'बाद आं एखदम बिराद दुखुथिया जाथारदों नोंनियाव थाथारहैनांगौ बिनिखायनो आं हरनाय जादों जागोन दे बाय जागोन आं गासै खामानि नोंनि गाबोननिफ्राय आं गासै खामानि नोंनि आखायनि खामानि आं मावनानै होजोबगोन नों आंनो फैसा तिन हाजारखो ग्रोब होब्लानो जाबाय आं बिखिनियावनो खुसिसै दे होमब्ला जागोन ना बाय दोनथ'नसै औ जागोन दे बाय जागोन आंहा अयफास दंखायो फुंआवनो उथिनाय मावनाय दांनाय संनाय खुरनाय गासिबो आं मावखागोन जागोन दे बाय जागोन जागोन सिन्था खामनाङा आं गासैखोबो मावगोन नों आंनो तिन हाजार हो आं बिखिनियावनो बहुद खुसि जाबाय जागोन दे बाय ना जाबाय दे औ अ अ जागोन दे जागोन बाय जागोन जागोन आं बिराद खुसि जाबाय दे बाय गाबोननिफ्राय थांसिगोनना बाय अ अ अ जागोन दे जागोन जागोन जागोन बाय जागोन लाखिदोना बाय अ अ अ जागोन जागोन जागोन जागोन दे दोनबायना बाय दे अ